हांवें केन्नाच सिंगींग कॉम्पिटिशनांत वो केन्नाच पार्ट घेवंक ना पूण म्हाका सिंगींग लायक हांव जायते फावठी हांवें कॉयरांत बी पार्ट घेतला आनी म्हाका हरशीं घरांत सिंगींग करपाक लायक जाता